गोंयांत कोंकणी भाशेंत आतां खुबश्यो मिडिया चॅन्लस ओपन जाल्ले आसा जशे की पळोवंक गेले जाल्यार छापणवळ म्हणले जाल्यार आमचें भांगरभूंय तो एक निव्जपेपर आसा जो कोंकणी भाशेन पब्लीश जाता तशेंच टिवीचेर म्हणपाक गेले जाल्यार खूब तरेच्यो खूब भशेचे निव्ज चॅनल आसा जशें की प्रुडंट इन गोवा अशे हे कांय फामाद निव्ज चॅनलांची नांवां जावन आसा जे आमचे कोंकणीन प्रसारीत जाता अशे तशेच रेडिओचेर म्हणलें जाल्यार आमची आकाशवाणी आसा गोंयची ज्यो बातमी आमकां सांगता गोंयान किदें घडलेलें आसा तें आमकां वेगवेगळे तरेच्यो ज्यो खोबऱ्यो आसा तें आमकां तांचे वयल्यान कळटा तशेंच तांचे आनिकूय निव्ज प्रसारीत जावपाची आनिकूय माध्यम आसा म्हणल्यार सोशल मिडियाच्या थ्रू आनी बरे तरेन आतां कोंकणी रिपोटींग बी जावंक लागल्या सगल्यांत तरेन पळोवंक गेलें जाल्यार निव्जपेपर धर टिवीचेर तर प्रदर्शन धर रेडिओचेर धर आतां थोडे थोडे करून निव्ज चॅनलूय आपली बरे भशेन निव्ज प्रसारीत करता